हैलो दिक्खिओ में फ्लिपकार्ट च अपनी कपड़े मंगवाए अपने बच्चेआं दे बी मंगाए ते इक साल होई गेआ ऐ उस कपड़े च बड़े शैल कपड़े निकले ना बुर आई ना फटे ते अज्ज बी ओह् कपड़े इ'यां लगदे जियां हूनै मंगाए दे ते मिगी बड़ा खुशी होई कि फ्लिपकार्ट च इ'न्ने शैल कपड़े बेचदा ऐ ते में उं'दा रिव्यू बी डालेआ कि थुआढ़े कपड़े बड़े शैल ते में बड़ी खुशी ऐ कि में होर कपड़े उत्थुं मंगां बड़े शैल कपड़े